हाँ जी जी मैं गनेस रिसोर्ट से बात कर रहा हूँ हाँ जी जी मिल जाएगा कैसा रूम चाहिए आपको ए सी जी मिल जाएगा पोलिसी कुछ यही है बस गेस्ट के लिए जो भी सुविधा है जो हम होटल वाले करके देंगे आपको स्टाफ आपको कुछ भी खाने में ऑर्डर करना हो या कोई भी सामान मंगाना हो बाहर से आपकी सेवा में ओडर के अनुसार ही आपके काम होगा यह हमारे नियम हैं कुछ हमारे ऐसे नियम है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आते जी ऐसा नियम हैं कि छः बजे से आठ बजे के बीच में आना जाना लगा रहता है नाइट में आठ से छः आना जाना बंद रहता है न और तो कुछ नहीं है यही लोगों को कठिन लगता है आप फ्रेंड्स एक ले कर आ सकते हो एक से अधिक ले कर आओगे आप उनका चार्ज लगेगा लेकिन खास कर लड़की ले कर नहीं आओगे आप हाँ जेंट्स जेंट्स रुक सकता है एक बंदा लेडिज नहीं रुकेगी लेडिज को हम आने तो उनका आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा जिसमें आपका नाम हो न और कोई नियम नहीं है अपना न आपको ए सी रूम मिलेगा चौबिसों घंटे लाइट मिलेगी

वह वह आपकी मर्जी है वह आपकी मर्जी है आप कितना चलाते हो हाँ आपको ए सी के लिए हमेशा लाइट मिलेगी न ऐसा कुछ नहीं है ठीक है बस आ जाओ आप यहीं बात कर लें पेमेंट की तो ज़्यादा कुछ नहीं है हज़ार रुपये पर डे ठीक आइए